जब हम खाना बनाबै छिए तऽ हमे बहुत सारा सावधानी बरतै छिए ताकि आगि नहि लागै गैस खुला नहि रहि जाइ बहुत सारा मतलब चाकू वाकू जे छै धारदार हथियार सब हइ छै ओकरा भी अच्छासँ राखै पड़ै छै ताकि इधर उधर घुमैमे पाएर हाथमे लागि गेलै तऽ पाएर हाथ कटि जेतै नोकसान हो जेतै फिर आगि वागि लागि गेलै तऽ बहुत ही बहुत ही ज्यादा नोकसान हेतै आओर जानके भी खतरा बनल रहै छै खाना बनाबै खाना बनाना भी अइसे सब सोचै छै कि बहुत आसान छै लेकिन बहुत आसान नहि छै ओकरामे बहुत सारा सावधानी रखैके साथ फेर बनाबऽ पड़ै छै खाना खाना आओर भी मतलब जे छै होइ छै बहुत मतलब देखै छिए गाँव घरमे कि जे सावधानी नहि रखै छै ओकर घरमे आगि लागि जाइ छै गाँव घरमे कारण फुसे फूसके घर रहै छै टाटके घर रहै छै एल पी जी गैस सब यूज करै छै पी जी गैस सब करै छै यूज तऽ खुले छोड़ि दै छै जकरासँ मतलब आगि लागि जाइ छै किछु हो जाइ छै पूरा दुर्घटनापर दुर्घटना होते रहै छै आओर भी बहुत सारा चीज छै जे आदमीके जे सबके खाना बनाबैमे जैमे लोकके खाना बनाबैमे सावधानी बरतै छिए जैसे खाना बनाबैसँ पहिले एक बकेट पानी एक बाल्टी पानी आनिकऽ राखि लै छिए साथमे ताकि कहीँ किछु होलै तऽ तुरन्त पानी डालिके मतलब आगिके बुता सकै छिए जइसे जइसे ठण्डके टाइममे चुल्हिपर खाना बनाबै छै लोक चुल्हिपर खाना बनाबै छै तऽ आगिके भी पानी राखि लै छिए राखि लै छिए ताकि थोड़ा सा भी आगि तागिके लगतै कि हँ आगि वागि लगलै या कुछ भी होलै तऽ पानी डालि दै छिए बहुत सारा सावधानी राखै पड़ै छै खाना बनाबैके अन्तर्गत